भारतान लोकांक खुबशे खेळ बगूंक आनी खेळांक आवडटात पूण सगळ्यान लोकप्रिय खेळ म्हणजे क्रिकेट ह्या खेळाक भारतान एकदम मोठ्या फॅन फॉलोइिंग आसा क्रिकेट म्हटलात जाल्यार क्रिकेटाचे प्रसिद्ध खेळाडू एम एस धोनी सचीन तेंडुलकर विराट कोहली रोहीत शर्मा ही नांवां तकलेन येतात जेवा आय पी एल वल्ड कप आसता तेवा जाल्या लोकां उमेदीन बगतात टी व्ही फुडली जाल्यार उठनतय ना तेच्यात वांगडा हॉकी हॉकी हो आमच्या भारताचो राष्ट्रीय खेळ आसा कबड्डी फुटबॉल बॅटमिंटन आनी कुस्ती ही सुद्दा लोकांक खेळटत आनी लोकांक भगपाकय आवडटा बॅडमिंटन पी वी सिंंदू आनी सायना नेहवाल ही प्रसिद्ध खेळडू आसत कुस्तीन सुनील कुमार आनी बजरंग पुनिया ही नांवां गाजलेलीं आसत फुटबॉलाचेर गोव्यातल्यान खूब आवडटा गोवान फुटबॉल उमेदीन खेळटत आनी बगततय फुटबॉल हो पावसान खेळ खेळक खूब मजा येता हो खेळ चिखलानय खेळपाक लोकांक आवडटा ह्या खेळान भारता कडेन सुनील श्षेत्री हो फेवरेट प्लेयर आसा ह्या सगळ्यांत खेळ भारतान उमेदीन खेळटत आनी लोकां उमेदीन बगतय